जोंना जोंनि धोरोमारि धोरोमारिया धोरोमारि जायगाफोराव धोरोमारिया जोंना धोरोमारिया जाहैबाय जोंना ब्रह्म धोरोम जोङो पुरनिमा अमाबैसा बेदियाव बे बारायाव जों हम जयग' होयो पुरनिमायाव खनसे अमाबैसायाव खनसे जों जयैनो गाजा गोमजा मन्दिरावनो जयग' जयग' हैनाय जायो जोंनि धोरोमारि रोखोमानो जाबाय जोंनि धोरोमा हिन्दु धोरोम हिन्दु धोरोमावबो अनेख धोरोम थायो दा आंनि धोरोमा जाबाय ब्रह्म धोरोम आरो आरो जोंनि हारिमुआरि दिन्थिनाया जाहैबाय जोंनो हिन्दु मात्रयैनो गासिबो मोनसे हारिमु खुंनाय जायो बे हारिमु खुंनायाव एबा माबायदि खुङो एबा माबायदि दिन्थियो जों आं बेनि सोमोन्दैबो फंसे बुंगोन बुंगोन एबा बुंनो नागिरदों जों हारिमु दिन्थिनायाव जाहैबाय एबा बैसाग बैसागो जों बैसागु फोरबोखौबो फालियो बेयावबो जों हारिमु दिन्थिनाय जायो गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय आर'नाय एबा गामसा लायगां हिन्जावफोरा दख'ना बिदन आर'नाय बेखौ गाननानै जों गावनि हारिखौ दिन्थिनाय जायो एबा जेखाइ खबाइ बायदिसिना लानानै हाल खदाल लानानै जों हारिमु दिन्थियो बिफोरबादिनो गाव धरम' गाव धोरोमाबो बिदिनो सिबिनाय जायो बर'नि धोरोम

गावनि धोरोमखौ गाव दिन्थियो गावनि हारिनि गाव गावनि हारिनि हारिखौ गाव दिन्थिनाय जायो बिफोरबादिनो जों बोथोराव बोथोर बिदिनो दिन्थियो एबा धोरोमाबो गावबागाव धोरोमखौ गाव दिन्थियो एसेनोसै